गायके गोबर अनलहुँ आओर जतरामे पूजा पाठ लग पाँचे भेल जतरा भेल भदैया पबनी भेल चौरचन आओर गोबरेसँ सौंसे दुनिआँ ओइसँ की होइ छै जे लक्ष्मी बास होइ छै आओर लक्ष्मी जे बास होइ छै देखयमे एते सुन्दर घर दुवारि लागल ओइ गोबर निपलासँ जे लागल पवित्र सनक जतरा भेल छैठ पबनी भेल अघन्नी पबनी हमरा अर होइ छै अघन्नी पबनीमे सब हमरा पबनी सब गोबरे लए लए गोबरे लए लए नीपलहुँ सब पबनीमे गोबर लए लए नीप कऽ आओर होली भेल दशहरा भेल किदनि जे कहय छथिन नहि हमरा ओते याद रहय छै नहि होइ छै एगो आरो सतुआनी बैशाखी पर्व सबमे गोबरेसँ गायके गोबर सस्ता छनि अपना आनि लेलहुँ आओर सौंसे गोरनीयेसँ देलहुँ आओर भगवती नाहैत लागल भगवान बास भेल रहल चिक्कन चुनमुन दिन राति ओतनी धन्धा कयलहुँ गोरनी एखन हवा बहय छै आओर बोरि देलहुँ चमैक गेल आओर फेर गोबरसँ नीप देलहुँ एते गर्दा भए गेल आओर गोबरसँ फेर नीप देलहुँ आओर हवा बहल भरि ठेहुना भए गेल फेर हियाँ बोरि देलहुँ सुन्दर भए गेल बोरि देलहुँ सुन्दर भए गेल तहन हरान हाेलहुँ लेकिन कि करब लेकिन सुन्दर भए जाइ छियै तकरबादसँ गोबर अनलहुँ सिरहा पिण्डा घरमे पूजा कयलहुँ पाठ कयलहुँ सबचीज कयलहुँ चिक्कन कयलासँ तऽ बढ़ियें ने होइ छै चिक्कन भए गेल सबचीज हियाँसँ दूरा धरि बोरलहुँ नीपलहुँ गोबर आनि आनि कऽ आर सबचीज ठीक छनि आर हमरा लेल ईएह सब आबय छनि तकरबाद से अथी आबय छनि दीवाली ओइ दीवालीमे की होइ छनि जे हमरा अर फटक्का फुटतनि अइ फटक्का फोरलक आओर धए कऽ कचरा गिरल फेर ओकरा बोरलहुँ आओर बोरलहुँ ओकरा दीवालीवला सब कचराके बोरि कऽ फेर ओकरासँ निपलहुँ फेर बाल्टीमे गोबर घोरि लेलहुँ आओर नहि होल तऽ हाथोसँ नीप लेलहुँ आओर नहि तऽ पिन डाली धोलहुँ अइ कचरासँ देलक भरि पिनडाली धोलहुँ पूजा कयलहुँ सिरा पिण्डा भगवान छथिन छियनि रखने कत्तेने भगवानके पूजा धोइलहुँ मजलहुँ सबचीज कटोरा धोलहुँ बर्तन धोलहुँ सबचीज करय छियनि आओर धोइ कऽ पूजा करलहुँ आओर तकरबाद से तब खयलहुँ खा पी कऽ तब भगवानके नाम दुगो नाम लेलहुँ फेर मन्दिर गेलहुँ मन्दिर नहि खयलहुँ नहि पहिने मन्दिर गेलहुँ मन्दिरसँ ऐलहुँ तकरबाद खाना बनबय छियै तब खाइ छियै एसगरे रहय छियै बेटा पुतहु सब बहरामे रहय छै एसगरे रहय छी हमरा कोइ पूछने रहय छै तकरबाद से कयनहुँ कऽ जियत रहय छियै आजकल जमानामे केकरो कोइ हि दुनिआँमे होइ छै वएह निपलहुँ पोतलहुँ चिक्कन चाक्कनपर अपन बोरा बिछाइ लेलहुँ सुति रहलहुँ बोरा बिछाइ कऽ सुति रहलहुँ पङ्खा चलाय लेलहुँ आर सब ठीके रहय छनि गाँव घरमे दीवाली भेलनि जतरा भेलनि छैठ पर्व भेलनि अगहनी पर्व भेलनि सबमे पूजा होली भेलनि होलीमे सप्ता माइ कथा सुनय छियनि तेनहिये मोबाइल लए लेलहुँ आओर कथा अपन सुनलहुँ सप्ता माइके कथा होइ छै आओर सबचीज सुनलहुँ आओर ओहो दीना निपलहुँ ओहो दीना गोबर आनलहुँ आओर ओहो दीना निपलहुँ आओर नीप पोति कऽ हे हे रमरतिया माय की करबोहो तऽ अइ सप्तामे कथा करबय से घर दुआरि नीपबय तबने करबय पूजा ओना होतय पूजा से घर दुआरि करबय तब जा कऽ पूजा होतय नहि करबय तऽ कहाँसँ होतय पूजा तकरबाद से एनाहिये एनाहिये करि कऽ रौदोमे अपन गोबर लए कऽ अँगना घर निपैत रहलहुँ चिक्कन बनबैत रहलहुँ लागल पवित्र सनक लक्ष्मी बास लागल जेना लक्ष्मी बास सरस्वती बास लक्ष्मी बास बाबा भोलाके पूजा करय छियनि आओर घरो करय छियनि बाहरो करय छियनि आओर तब पर हमरा लोग दुर्बल नाहित बनेने रहय छनि लेकिन तैयो ठीके छियनि जे चलय छियनि तेहन बढ़ियें छियनि राम राम करय छियनि भगवान अपन गोबर आनलहुँ अँगना घर सबचीजमे निपलहुँ पर पहुनी सब होइ छन बारहो महीनामे बारे पर्व होइ छनि आओर बारहो महीनामे पूजापाठ सबचीज करय छियनि आओर निमहय छियनि एनाहिये करि करि कऽ ने केनहुओ दुःख छन सब रङ्गके बात करय छियनि नीपा पोती घर दुआरि सबचीज करय छियनि आब हमरासँ तऽ नहि होइ छनि जे कोन चीज करीयन नहि करीयन लेकिन भगवानके दया छनि जे भोला बाबा मन्दिर जाइ छियनि ओइजाँ पवित्र सनक नीप पोति दै छियनि ओइजाँ चिक्कन चाक्कन कए दै छियनि सबदिन फूल हटाय देलहुँ धोइ देलहुँ माजि देलहुँ पवित्र सनक ओइजाँ बनाय देलहुँ तकरबाद ऐलहुँ घर तऽ फेर हवा बहल फेर घर भए गेल ओकरा बोरलिय फेर हे तनी नेने आ हे गे छौरी तनी गोबर नेने आ फेर नीप दै छियनि भगवानके नीप पोति कऽ तब तैयारी भेलहुँ तब जा कऽ खाइ छियनि खाइमे तनी कष्ट भए जाइ छनि तकरबाद से अपन बढ़ियेंसँ चलय छियनि निमहय छियनि